सरकारके बोर्डिङ्ग देनाइ जरूरी एहि लऽके छनि कि पानिके जब दिक्कत भऽ जाइत छै तऽ फसल नुकसान भऽ जाइत छै लेकिन ओएह समय पर यदि पानि पड़ि जाइत छै खेतमे तऽ उपज सही रहैत छै एहि दुआरे बोर्डिङ्ग देनाइ जरूरी छनि पानिके जरूरी छै साथ साथ बिजली एहि लऽके जरूरी हइ कि अब हर घर परिवारमे पहिलेके समय छलै जे मिट्टी तेल पर लोग दीप जलाबैत छलै दिआ लेकिन अखन दिया जलबैमे एकदम लोग आब सक्सेस नहि भऽ रहल छै मिट्टी तेल आब मिल नहि रहल छनि बहुत मँहगा छनि एहिके कारण बिजली देनाइ बहुत जरूरी छनि बिजलीके बिना अब कोइ काम नहि भऽ रहल छनि अब हर काम बिजलिएके ऊपर छनि तऽ बिजली रहबाके जरूरी एहि लऽके छनि गरमीके समयमे हर घरमे एसे भी कूलर पङ्खा सबके पास अभी हइ लेकिन जब लाइन नहि रहैत छै बिजलीके बिना बहुत बड़का दिक्कत भऽ जाइत छनि तऽ हुनका परिस्थिति खराब रहैत छनि एहि दुआरे कि पानि आओर बिजली दूनू बहुत जरूरी हइ पानि आओर बिजलीके रहना बहुत जरूरी हइ पानिके बिना आदमी भी बहुत परेशान हय एहि लऽके अभी बहुत जगह एहन होइत छै कि पानि नहि मिलबाके कारण लोक डबरा नालीके पानि पी रहल हइ लेकिन एहन नहि होयबाके चाही की पानि सूखै पानि कहीँ ने कही से व्यवस्था यदि करबेथिन तहने आदमीके लेल पानि बहुत जरूरी चीज छै साथ साथ फसल उगाबेमे भी समय पर यदि पानि नहि पड़ै खेतमे तऽ उपजा नहि होयतै उपजा नहि होबयके कारण अकाल पड़ि जेतै तऽ हमरा अहाँकेँ बहुत दिक्कत होयत कि हम अहाँ खाना खायके लेल की पानि पीबऽके लेल एकदम बेचैन रहब